धर्म का मानव जीवन में एक विशेष महत्व होता है क्योंकि व्यक्ति धर्म के माध्यम से अनेक चीज़ों को सीख सकता है

यदि वो कुछ गलत कर्म भी करता है तो उसे धर्म का डर रहता है और धर्म में एक ऐसी चीज़ होती है कि व्यक्ति गलत कर्म न करे ऐसा उसको समझाया जाता है और धर्म में अध्यात्म बहुत विशेष होता है व्यक्ति यदि धर्म के विपरीत रहता है तो उससे आध्यात्मिकों नॉलेज नहीं रहता है और व्यक्ति जीवन में ज़्यादा तरक्की नहीं करता है यदि उसको हर चीज़ का नॉलेज है धर्म में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्ति को सकारात्मक सोच के प्रति सजह करती हैं क्योंकि व्यक्ति हर चीज़ को समझता है धर्म में सिखाया जाता है कि अपनों से बड़ा का आदर कैसे क्या जाता है और छोटों को आदर कैसे क्या जाता है अपने से बराबरी वाले को क्या सम्मान देना चाहिए ये सब चीज़ें अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि धर्म के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है अन्य देशों में भी जाता है तो वो हमारे जो सनातन धर्म हैं उसी पर बहुत सारी जगह पे विश्व धर्म सम्मलेन होते हैं जिसमें व्यक्ति सभी अपने अपने हिसाब से विचार व्यक्त करते हैं अनेक धर्म गुरु आते हैं और एक दूसरे के विचार वार्तालाप के माध्यम से परिवर्तित हो जाते हैं कुछ लोगों का मानना है कि धर्म में कुछ गलत परम्पराएँ हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि व्यक्ति उसे समझता नहीं है पढ़ता नहीं है और शास्त्रों में ऐसे ऐसे बातें लिखी हुई है जो आज विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं कि हाँ ये चीज़ें आलरेडी पहले से हमारे धर्म में बताई गई है लेकिन लोग धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि धर्म में कुछ नहीं है लेकिन ये गलत है धर्म एक मानव जीवन जीने कि कला को सिखाता है जो व्यक्ति हमेशा अग्रसर रहता है आगे बढ़ सकता है और माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है धर्म का अध्ययन करने के बाद वो अनेक जगहों पर अपने वाणी के माध्यम से लोगों के विचारों को परिवर्तित कर सकता है एक विशेषता होती है